ई विकसित दुनिआ जे यऽ बहुत नीक यऽ अखनके समयमे सभ चीजके सुख सुविधा भी यऽ ओकर बाद पढ़ाइ लिखाइ जितना भी यऽ अखन कोई दिक्कत नहि होइए पहिलेक जमानामे कोई भी चीज देखके लेल या पढ़ऽके लेल कतहुँ भेजएके लेल यऽ ओहो दिक्कत भए रहल यऽ आब मोबाइलके जमाना आबि गेल नेटके जमाना आबि गेल आब अपन कोई भी चीज अहाँ भेजै छियै या कुछ भी करै छियै अहाँकेँ भए जाइए मोबाइलकऽ दू गो काज यऽ एगो नीक भी काम यऽ एगो खराब यऽ एखनका समयमे बच्चाकेँ जे मोबाइल जे दैए ओकर इफेक्ट बहुत खराब होइए बच्चा सभ यऽ जानकारी नहि यऽ मोबाइलके बारेमे देखैक ई देखैए किछु किछु भी गार्जिअन सभ भी ई सभसँ जे यऽ ओतना नहि जानैए बच्चा पढ़ैए लिखैए लेकिन ई नहि देखैए ओ की करैए ओकरामे मोबाइलसँ बहुत चीज होइए कामो होइए बच्चा बिगड़बो करैए जे बच्चा दिन भरि मोबाइल चलाबैए अहाँ सभके तऽ ओकरा लेल ध्यान दिऔ ओकर बाद जे भी बच्चा यऽ जादातर मोबाइल देखलासँ ओकर खराबिओ करैए अखन जे यऽ विकसित दुनिआमे कॉलेज यऽ या इसकुल यऽ जादातर विद्यार्थी सभके पहिलेके जमानामे यऽ बहुत गार्जिअनके वैल्यू दैए अखन जे यऽ नहि गार्जिअनके वैल्यू दैए नहि टीचरके दैए ओकरो अपन मन से कोई भी टीचर जे कहैए ओ काम नहि करैए जे मनमे यऽ जे ओकरा नीक लगैए वैहटा ओ अपन काम करैए चाहे जी भी यऽ अपन पढ़ाई लिखाइ यऽ या कपड़ा लत्ता जे भी यऽअपन मनसँ करैए ई कारण